पुर्णियाँ जिलामे जे छै मक्कइके ज्यादा खेती होइत छै किआकि ओ अक्टूबरमे लगायल जाइत छै जकरा की कहैत छै कार्तिक ओकरेमे जे छै मक्कइ लगबैत छै आओर एकरा फाल्गुन महिनामे काटैत छै आओर आषाढ़ महिनामे जे छै धान लगबैत छै किआकि ओकरामे धानोमे जे छै कि ढेरी तरीकाके धान होइत छै जाहिसँ मन्सूरी भदवरिया धान जकरा कहैत छै ओ चाइना पुसा ईसभ धान लगायल जाइत छै किआकि ओ धान जे छै आश्विन महिनामे ओकरा काटि दैत छै आओर ओकर बाद जे छै कि आलूके खेती करैत छै आलू रोपल जाइत छै ओकरामे आओर आलू जे छै करिके आओर सब्जी जे छै कि हर महिनामे करैत छै जाहिसँ कि आश्विन महिनामे कोबी लगेलकै झिङ्गा लगेलकै करेला लगेलकै आओर जे छै फाल्गुन महिनामे भिण्डी लगबैत छै कद्दू लगबैत छै जकराकि हिन्दी कहैत छै कि लौकी आओर घेड़ा परवल भिण्डी आलूसभ लगबैत छै आओर मक्कइ जे बोललियै कि आश्विन महिनामे लगबैत छै आओर कोइ कोइ कार्तिको महिनामे लगबैत छै लागि सकैत छै अगहनो महिनामे लगबैत छै जाहिसँ छओ महिनामे जे मक्कइ कटैत छै ओ जे छै कार्तिक महिनामे लगबैत छै आओर अगहन महिनामे जे लगबैत छै ओ जे छै फाल्गुन महिनामे ओहो कटैत छै आओर फाल्गुन महिनामे जे मक्कइ कटैत छै ओकर बाद जे छै कि छोड़ि दैत छै आओर किछु किछु जे छै लोग दालि दलहन बुनि दैत छै ओकरासँ जे छै कि दालि जकरा मूङ्ग कहैत छै ओकरे आओर तोरी भी जकरा कहैत छै राइ तोरी भी बुनैत छै लोग ओकरोसभ होइत छै तेलके तेलके तैआरी करल जाइत छै